کھلے پانی میں نہانے کے دوران محفوظ رہنے کے لیے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے جیسے گہرائی میں نہیں جانا چاہیے پانی کے جانوروں سے دور رہنا چاہیے اور بار بار پانی کے اندر نہیں جانا چاہیے اس کے علاوہ بڑے تالابوں یا ندیوں میں نہاتے وقت بہت ساری رکاوٹیں رہتی ہیں جیسے پھسلن والی کائی مٹی یا چٹانیں ان سے ہمیشہ بچ کے ہی رہنا چاہیے اور مضبوط بہاؤ میں نہیں جانا چاہیے اگر ان سب باتوں پر عمل کیا جائے تو ہم کھلے پانی میں یا بڑے تالاب یا ندی میں آسانی سے تیراکی کر سکتے ہیں